ہلو ارباز ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے ارے بھائی میں نے آپ سے كہا تھا كہ آپ چوک كے میڈیكل اسٹور آنے كے لیے اور میں نے آپ كو لوكیشن بھی بھیجی تھی آپ ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچے ہیں یہ بتائیے كہ آپ كو آنا ہے كہ نہیں آنا ہے كیوں نہ كہ مجھے بہت دیر ہو چكی ہے اور مجھے گھر پہنچنا بہت جلدی ہے آپ نے مجھ سے كہا تھا پندرہ منٹ میں پہنچ رہا ہوں اور تقریباً آدھا گھنٹہ سے زیادہ وقفہ گزر چكا ہے اور آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے میسیج كا رپلائی كرتے آپ كو نہیں آنا ہے تو آپ بتا دیں تو میں دوسری كر لوں میں اسی مے ہاں ہاں اسی میڈیكل اسٹور پہ کھڑا ہوں جہاں پر میں نے آپ كو لوكیشن بھے آپ براہِ مہربانی جلد از جلد آپ پہنچ جائیں اسی لوكیشن پہ بڑی مہربانی ہوگی بہت جلدی آ جائیں